हा हेलो हा हा तव्हां केरु जी जी अच्छा अच्छा वधायूं अथव साईं वधायूं अथव जी जी अच्छा हा हा ॿुधायो ॿुधायो तव्हां बस आदेश आदेश कयो त साहिबु असां वटि कम मिलावट वारो कोई कोन्हे सॼो प्योर कम नम्बर एक जो कम कंदा आहियूं तव्हां कंहिं खां बि पुछी सघंदा आहियो हा हा तव्हां जे इंदिरा नगर में उहे रहंदा आहिनि न सतीश लखमानी भाई साहिबु उन्हनि खां पुछी वठो न असांजे बारे में सभु ॼाणंदा अथव जी जी न पीस पीस ॾींदा आहियूं गुलाब जामुन तव्हां खे कहिड़ो खपे सुकल वारो कि गीलो वारो हा सुकल वारो खपे न हो नारियल जंहिं में छिड़कंदा आहियूं हा हा हा हा उहे पंद्रहें रुपए पीस पवंदो तव्हां खे भैया न न फ़ुटकर में त अट्ठारहें अट्ठारहें अट्ठारहें वीहे वीहे विकिणंदा आहियूं तव्हां खे होल सेल जो रेट मां ॿ सौ पीस तव्हां चयो इन लाइ पंद्रहें रुपए ॿुधायोमांव हा लड्डू बि रखंदा आहियूं लड्डू कहिड़ा खपनि तव्हां खे हा बूंदी जा लड्डू आहिनि बूंदी में बि कई वैरायटी आहिनि न नंढी बूंदी मोटी बूंदी देसी गिह जा रिफ़ाइंड जा अच्छा सन्ही बूंदी अञा खपेव त उन में बि देसी गिह वारा तव्हां खे पवंदा चईं सौ रुपए किलो और रिफ़ाइंड वारा पवंदव और रिफ़ाइंड वारा ॿ सौ चालीह रुपए किलो जी जी जी जी अच्छा न त ॾह किलो में मतिलबु पैकिंग कहिड़ी टाइप जी खपंदव तव्हां खे अध किले जी कि अढाई सौ ग्राम जी अच्छा हा हा हा अच्छा चार सौ पीस खपेव न हाणे तव्हां ॿ सौ पीस चया हुया अॻिते हा ॿ सौ चया उहे हा त हू वरी पोइ मां वरी या फ़ाइनल कयो त मां लिखी वठां वरी ईअं कंफ़्यूजन न थींदो हा कि भई घणा पीस हा ॿ सौ पीस हा पोइ नंढी बूंदीअ जा न देसी गिह जा लॾॾू सॼे हा कि किले जी पैकिंग में खपेव तव्हां खे अच्छा हे हिन खे गिफ़्ट पैक करिणो आहे कि नॉर्मल पैक करिणा आहिनि लड्डू अच्छा अच्छा मतिलबु खपनि सॼा तव्हां खे किले जा ई न अच्छा और हे तव्हां खे कल्ह घणे बजे खपनि पुॼाए छा हाणे तव्हां कंहिंखे मोकिले रखिजो साईं

न न हू त सही ॻाल्हि आहे पर थोरो हिन टाइम माण्हू आहिनि कोन सीजन जो टाइम हले थो मोकिले रखिजो भले ईंदो और उन टाइम में पेमेंट बि पंहिंजो ॾई वेंदो लॻ लॻे हथु ख़र्च बि हा हा हा पेमेंट कुझु छा तव्हां ऑनलाइन मोकिलींदव मिट्ठे में सभु आहे तव्हां छेने जा आइटम पिया आहिनि दुनिया भर जा संदेस आहिनि हा ॿिया हा हा हा ॻुड़ संदेस सभु बढ़िया बढ़िया आइटम ठहंदा आहिनि संदेस छै सौ रुपए किलो हा असांजो स्पेशल संदेस हूंदो आहे ॻुड़ संदेस जी जी न न त असांजी क्वालिटी में जेको आहे हुन जी क्वालिटी में ॾाढो फ़र्क़ु आहे तव्हां हाणे नालो ॿुधी करे फ़ोन कयी आहे त जॾहिं तव्हां वठंदव त पाण ई तव्हां खे समुझ में ईंदी ॻाल्हि तव्हां अचो हलो तव्हां खे टेस्ट बि करायां हा हिते टाइम हुजेव त अचो चक्कर ल लॻाए बि वञो ऐं टेस्ट बि करे वञो अच्छा ठीकु आहे ॻुड़ संदेस ॿ किलो

न न न हुन में कोई तव्हां खे शिकायत न मिलंदी और तव्हां खे सतीश भैया नम्बर ॾिनो अथई त हुननि जो बि त मान रखिणो आहे न किथां बि कोई शिकायत जो मौक़ो न ॾींदासीं हा त छा तव्हां कुझु पेमेंट ऑनलाइन कराए रखंदव हम्म हम्म जी जी जी न न ठीकु आहे ठीकु आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे पाण में सिंधी भाइर आहियूं हिन में कोई हो कोन्हे ठीकु आहे तव्हां जो हे ऑडर नोट थी वियो कल्ह तव्हां खे तयारु मिलंदो माल ठीकु आहे जय झूलेलाल जय